बीस पच्चीस हज़ार पाँच सौ उनतीस पैंतालिस हज़ार तीन सौ बीस छप्पन हज़ार चार सौ निनानवे नब्बे हज़ार चार सौ नब्बे